हम सभसँ पहिने अपना लेल एकटा साइकिल खरीदने रहि ओ साइकिल बड दिन चलल हम बचपन मे खरीदने छलहुॅं ओ साइकिल जहिया धरि हम ग्रेजुएशन कम्प्लीट नहि कऽ लेलहुॅं ताबत धरि चलैत रहल ओहि साइकिल सँ हम कतऽ कतऽ नहि घुमलहुॅं आओर बहुत नीक छल आ ओहि ओहि समय मे तऽ हम मात्र एकरा तीन हजार मे खरीदने छलहुॅं आओर बहुत दिन चललै के उपरान्त खराब भऽ गेल आओर अखनो अगर एकरा हम बनबा ली तऽ अखनो ई चलि सकैया बड नीक हमरा ओ अऽ काज देलक साइकिल